नमस्ते सर

कितने लोग हैं सर जाने के लिए एक लोग का हज़ार रुपये पड़ेगा सर कितना टाइम लगेगा इसमें कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा किसमें से जाना है सर आपको आप कब निकलेंगे तो सर किराया तो बोल रहा हूँ बताइए सर एक लोग का एक हज़ार दे दीजिएगा शाम तक छः बजे तक घर आ जाएँगे तो आप तो टाइम बताइए ना तब जल्दी आना पड़ेगा तो सुबह अगर नौ बजे बुला रहे हैं तो हमको शाम को जल्दी आना पड़ेगा तब शाम को कितने बजे छोड़ेंगे सर हाँ तो सर बताइए कितना देना चाहते हैं तब आप सर बहुत दूर है वहाँ सीतामढ़ी हम लोग का तेल भी जाएगा उतना कुछ बचना भी चाहिए आप एक बार बता तो दीजिए आपको कितने में पड़ेगा तब बताए ना कि हाँ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इतने में हाँ तो तो ले लेंगे आप जहाँ बोलेंगे वहाँ रुक जाएँगे पर किराया बता रहे हैं चार्ज लगेगा जितने लोग बढ़ेंगे उतना चार्ज बढ़ेगा हाँ वह तो है काम तो हो जाएगा हम उसके लिए हम भाई कर लेंगे बस नहीं सर दारु उरू नहीं पीते हैं अगर आप पार्टी रखेंगे तो हो सकता है आने के बाद नहीं जैसे वहाँ से आने के बाद घर पर क्या होता है सब लोग रहते हैं तो घर पर मँगाते है खाने पीने के लिए तो ठीक है सर हम भी कभी हम लोग भी कभी नहीं पीते क्योंकि हम ड्राइवर रहते हैं कितने लोग को ले जाते हैं तो जान का ख़तरा होता है इसलिए सर हम लोग पीते नहीं आने के बाद शाम में थके रहते हैं तो